हिंदी भाषा कि कुछ आम वाक्य और मुहावरें ऐसे हैं जैसे कि अपने मुँह मिया मिठ्ठू होना कमर कसना ईद का चाँद होना आँख का तारा होना अकल पर पत्थर पड़ना अपना उल्लू सीधा करना आँखे खुलना आदि ऐसे हमारे काफ़ी सारे मुहावरें हैं जो की रोज़मर्रा की ज़िन्दगी में बोले जाते हैं और हमारे आम भाषा में किसी को समझाना हो तो उसको मुहावरा देकर ही समझाया जाता हैं